ससेल मेडियायाव सावगारि फोसावनाय होन्नानै बुङोब्ला बा हगारनाय होन्नानै बुङोब्ला दानि मुगायाव गोबां मानसिफ्रा बिबायदिनो सावगारि एगारनाय जायो आरो बिनो दानि मुगाया होन्नानै बुंनायबो जायो आङो बेबायदि ससेल मेडिया बाहायजेन्नाया आं टु थावजेन्ड टेन मायथाइनिफ्राय आङो बाहायजेन्नाय जादोंमोन मानो होनबाला जोङो ससेल मेडियानि गेजेरजोंबो जोङो गोबां मानसिफोरखो जोङो जोंनि गोमानाय लोगोफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो बिबादिनो जोङो मेसेसफोरबो जों खामनो हायो माबायदि खबर खबरफ्रा माबायदि होन्नानै जोङो खबर लानो हायो बिबायदिनो गोमानाय लोगोफोरखौबो जोङो मोनफिननो हायो आरो सावगारि फोसावनाय होन्नानै बुङोब्ला जो बियो मोनसे ससेल मुगानि मा बुंगोन स्टाइल ट्रेन्डिं होन्नानै बुङो आरो थह जिथु आंबो फोसावनाय जायो मानो होनबाला बिबायदिनो मोनसे स्टाइल होन्नानै आफलड बा हगारनाय जाया नाथाय माने मालाबा समाव गोसो जाब्ला बिबायदिनो हगारनाय जायो मानो होनबा लाइमोन बैसोआव गोबां बिबादिनो ससेल मुगायाव थानायलाय बेबायदिनो गोसो जानायलाय बिदिनो आपलड खालामो खिन्थु बैसो जाबोनायजों लोगोसे बेबायदि दायो हगारनो एसेबां गोसो जाला मानो होनबाला जिथु दायो इयांस्टार्स उन्दै सल्लनिफ्राय जिद'निफ्राय नैजि बोसोरसिमनि मानसिफ्रा बांसिन बाहायनाय जायो बे ससेल मुगाखो आरो ओस आर्ट आरो गोबां बिबायदिनो जोङो ओह गल्डोंबो जोङो ओह जोङो कानेकटेट जानो हायो बा जोङो दानि जुगाव नायोबोला इन्स्टाग्राम बा फेसबुक बेयाव जोङो गोबां बिदिनो फरायनायनि बादैबो जोङो मोननो हायो गोबां बिबायदिनो जोङो सोलोंनो हायो आरो बिबादिनो जोङो गोबां स्टाइलफोर खौबो जोङो सोलोंनो हायो देलायनाय गान्नाय जोमनाय गासै बिफागावबो माने जोङो बे ससेल मेदियानिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बेबादिनो सावगारिनि खौरां फैयोब्ला जोङो सावगारिफोरखौ माबायदि जोङो थांनानै जोङो लानांगौ बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो सोलोंनो हायो